شیئر مارکیٹ کے بارے میں مجھے بڑی اچھی طرح سے واقفیت ہے اس میں سینسیکس میں اتار چڑھاؤ کا مطلب شیئر بازار میں اتار چڑھاؤ سے ہے اگر سینسیکس انڈیکس اوپر جا رہا ہے تو اس کا سیدھا واسطہ شیئر ہولڈر کے شرکت پر پڑتا ہے مارکیٹ کے اوپر جانے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کچھ فیصد لوگوں کو ہی نقصان ہوتا ہے اسی کے برعکس اگر مارکیٹ میں اتار ہے تو اس کا مطلب زیادہ تر لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے بازار سے پونجی نکالی جا رہی ہے موجودہ دور میں ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے شیئر مارکیٹ کے شیئر خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں ہندوستان میں بی ایس ای اور این ایس ای نے شیئر ہولڈرس کا سرمایہ کاری کرتے ہیں اور موبائل ایپ پر اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں